گڈ مارننگ سر فرنیچر شاپ کے آنر سے بات ہو رہی ہے آپ بول رہے ہیں فرنیچر شاپ کیا مجھے فرنیچر کی سامان چاہیے تھا فرنیچر کے سامان میں ڈائننگ ٹیبل کرسی صوفہ سیٹ اور گدا الماری یہ سب چیزیں چاہیے تھی ان کی قیمت آپ بتا دیں جی یہ یہ پینتیس ہزار والا جو ہے میں آپ کے دکان پہ آ کے دیکھوں گا اور یہ فریج فریج کی قیمت کیا ہیں جی جی اور ڈائننگ ٹیبل کی قیمت اور ڈائننگ ٹیبل میں بھی کوائلٹی ڈائننگ ٹیبل میں بھی کوائلٹیز اس کی ہیں مطلب کہ ہائی اور صوفہ سیٹ کی قیمت اچھا آپ کی دکان فرنیچر کی کہاں ہے میں آنا چاہتا ہوں جی آپ کی فرنیچر کی دکان کی میں نے بہت تعریف سنا ہے اسی لیے میں نے آپ کو کال کیا اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی ان شاء اللہ میں آپ کے شاپ پہ جلد از جلد آنے کی کوشش کروں گا

جی ان شاء اللہ السلام علیکم